हम स्थानीय महिषी सहरसा जिलासँ बाजैत छी आओर हमरासभक निकटतम बाजार जे छै से सहरसा पड़ैत छै जे जिला मुख्यालय छी आओर ओहिठाम रेस्टुरेन्टके मामिलामे जहाँ तक चर्चा छै जे रेस्टुरेन्ट किछु प्राचीनसभ छै जे एकटा बङ्गाली बाजारमे छै श्रीनिकेतन कए कऽ छै जे वर्तमानमे ओकर नाम शायद शान्तिनिकेतन भए गेलैए ओहिठमा व्यञ्जनादिसभ बहुत ढङ्गसँ बनैत छै जे एहिठुमका पानि माटिके हिसाबसँ ओकर स्वाद आओर अनुकूलता छै जे एहि चलते ओकरा लोक बेसी मानैत छै चाहैत छै आओर ओहिठमा खास कए के माँछ या मिठाइ एहिसभ तरहके व्यञ्जन जे छै ओकरा उत्कृष्ट मानल जाइत छै